ڈسٹ بین جو ہوتی ہے وہ پوزیٹیو اور نگیٹیو دونوں طرح سے ہوسکتی ہے اگر ہم اس کو پوزیٹیولی لیں تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوڑا کرکٹ جتنا بھی ہے ڈسٹ وغیرہ ہے اگر ہم ان سب چیزوں کو ڈسٹ بین میں ڈالیں گے تو بیماریاں جو ہوں گی وہ کم پھیلیں گی کیونکہ جو ڈسٹ بین ہوتی ہے وہ ڈھکی رہتی ہے اور اس میں کوڑا کرکٹ اکٹھا رہتا ہے اگر اکٹھا رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ڈھکی رہتی ہے تو اس پہ جو بھی کٹاڑو مکھ مکھی مچھر جو بھی ہے وہ جا کے وہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ اپنے جو بھی انفیکشن ہے وہ نہیں پھیلاتے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے اگر ہم کھانے کو ایسے ہی ادھر ادھر چھوڑتے ہیں اس کو ڈسٹ بین میں نہیں ڈالتے ہیں تواس میں کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اس میں کیٹ وغیرہ ہے وہ آتے ہیں وہ اپنے انفکیشن وہاں پہ چھوڑتے ہیں تو پھرایسے ہی وہ مین کو بھی ہو سکتی ہے ایسے ہی پرسنس کو بھی وہ بیماری پھیل سکتی ہے اور بیماریاں پھیلیں گی اور اگر ہم اس کو نہیں کوڑا کرکٹ کو ڈالتے ہیں تو ہمارا گھر بھی صاف ستھرا نہیں لگتا اس سے دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ بھی وہ بھی ہماری طرح سے ایک رائے بنا لیتے ہیں کہ ہاں یہ پرسن جو ہے وہ زیادہ کلین کلیننگ نہیں رکھتا ہے ہائجنگ کی اس کو پرابلم ہے یہ کچھ بھی اگر ہم اس کو نگیٹولی دیکھیں تو اگر ہم کیا کریں گے ڈسٹ بین کا یوز ڈسٹ بین کا یوز کرتے اور ڈسٹ بین جو ہے کہ زیادہ دیر تک زیادہ دنوں تک کوڑا کرکٹ وہاں پہ جمع رہے گا تو وہاں پر بھی کٹاڑو پیدا ہو سکتے ہیں اور وہاں سے بھی ہمیں بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ڈسٹ بین میں جو بھی ہم کوڑا کرکٹ ڈال رہے ہیں اسے ایک دن کے بعد اسے پھینک دینے چاہئیں یہ نہیں کہ اس میں ڈال کے ہم وہیں پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس سے ہمیں ڈسٹ بین کو بھی صاف رکھنا چاہئے اگر وہ گندی رہے گی تو وہاں سے بھی جو ہوں گی بیماریاں پھیلیں گی اور پھر اس سے گھر کے پورے لوگ انفیکٹ ہوں گے اور باہر کے لوگ انفیکٹ ہوں گے جہاں بھی وہ اکٹھا ہوگا وہاں پہ لوگ انفیکٹ ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ